हेल्ल' अह हेल्ल' आच्चा आच्चा देनाय मामोन जेनेबा आच्चा आच्चा मोजां बाथ्रा जोंनियावथ' गोबां सुबुं माबा हारिनि मानसिफोर थायो जेनेबा जेरै जों माने असमिया हारि बर' हारि राभा सावथालफोर आदिबासिफोर नेफालिफोर बे कच राजबंसिफोर बिदि अनेक माबाफोर दङ आरो जोंनि अदालगुरि ओनसोलाव मिक्स जाना दङ आरो औ ओमफ्राय माबाफोर

अ निस्सय हागोन मानो हाया जानो जोंनि बेयावहाय बर'फ्रा माने बांसिनानो माने बाथौ हारि धोरोमनि मानसि आरो बाथौ धोरोमनि मानसि माखासेफ्रा मिसनबो दं जेरै माने बाथौ हारिया बांसिन थायो जोंना बाथौ हारियानो होनना सानबाय बाथौ हारिफ्रा जेनेबा जोंनिया मोनबा फोरबो फालियो जेरै बैसागो फोरबो मागो फोरबो आमथि फोरबो काति फोरबो बेफोरबायदि जोंनियाव फोरबोफोरखौ फालियो आरो

जेनेबा दा बिदिनो आदिबासिफोर दं आदिबासिफोराबो जेनेबा बागानाव थायो बिसोरो बागानावनो थानानै बिसोरो बागाननि खामानि मावनानै बिसोरो थायो बिसोरो माने झुमुर मोसायो बिसोरो दुर्गा फुजा माने आसिन मासाव दुर्गा फुजा फालिनाय बिसोरनिया फोरबोफोर नुदों दुर्गा फुजा बेनिफ्राय आरो मा होनना बुङो बै मा फोरबोमोन बिसोरहा ओइ जाय हा करम पुजा करम पुजा फालियो बिदि आरो झुमुर मोसायो बेफोरबायदि फालियो आरो बिसोरो बिसोरो मा बिदिनो बायदिसिना माने साम' साम'फोर जासावफोरखौ जायो बिसोरबो एरख'नानै जायो साम' जायो बायदि जायो मैगंफोरखौबो हाग्रानि बायदि मैगंफोरखौ जायो बिसोरबो खैजिमाफोरखौबो जायो बिसोरो

आच्चा थेंक इउ थेंक इउ